हां आं तुमी फोन करपाक लायल्ले न्हु गे येदोळ म्हाका एका हय हय हां ओके ह आं आं तुमकां किद्या खातीर जायी म्हणल्यार अशें ओके हा तुमी मेनू हें केल्लो आसा काय हांव तुमकां अशें सांगू बी अशें आं अशें तुमचें हेतून कितें आसा म्हळ्या नॉन वॅज जाय नॉन वेज जाय ओके सो वरायटी तुमकां चड जाय काय अशी कमी हय तशें म्हण्णा की आमचे हें वता पळय वरायटी म्हणल्यार भाजयेची वरायटी चड अशी नॉन वॅजान जाय काय लिमिटेड अशी बी किदें आं नॉन व्हेज जाय हय दोन भाजी दोन भाजी एक फ्रायड रायस केले मागीर चिकनाचें दोन आयटम ओके तशें आनी स्विटडिशान सुद्दां एक किदें हें सांगू न्ही ओके ओके आनी पर प्लेट ती आमची हे प्रमाणे धरले जाल्यार हें आसा टू फिफ्टीच्यान स्टाट आसा नॉन वॅज आनी जी हें आसा पळय ती थ्री हंड्रेड आसा नॉन वॅज आसा ती आनी वॅजाची टू फिफ्टी आसा हय बल्की ऑर्डर मेळ्ळे जाल्या तेंची हें आसा न्ही अरावंड सो तुमकां सांगता हांव डिस्कावंट हें करूं कॅलकुलेट करून मागीर तुमकां हें सांगता सो मागीर कॉल करून तुमकां हें करता हय हय बरें